हॅलो हांव संचिता नार्वेकर उलयतां डॉक्टर म्हाका नी फुड पॉयजनींग जाला सारकी उल्टी जायत रावता कितें करूं डॉक्टर कितें तरी वखदां दिया नी रातच्यान स्टार्ट जाला

हय हय डिनराक आमी भायर गेल्लीं थंसर नी आयेन चायनीज हें केल्ले ऑर्डर केल्लें आनीक बरें म्हजे फॅवरेट तें खावन बी मागीर आमी घरा आयलीं आनी म्हाका स्टार्ट जालें वॉमिटींग हय एक्चूली म्हजें फॅवरेट तें पण म्हाका अशी वीट कशी आयली खाता आसताना तरी आयेन तें इग्नोर केलें आनी अशें नॉर्मलशें म्हाका अशें दिसलें पण तें म्हाका घरा पावना फुडें त्रास स्टार्ट जाले ऑके आं हां हां ऑके तुमी सँड करा डॉक्टर आनी ही घेयना फुडें म्हाका कितलें टायमान अशें हें मेळटलें ऑके ऑके आं बरें तर आता वॉट्सेप करता नी तुमी म्हाका प्रिस्क्रीपशन हय हय प्लीज खूब विक्नस आयला डॉक्टर हां हां सो हांव घेतां डायरेक्ट मागीर कशी कितें घेवपाची कशें कितें तें तें मात्शे सांगा नी हां हां ऑके ऑके हय हय कितें म्हाका डाउट आसले जाल्यार हांव इमिडीयेट्ली तुमकां हे करता कॉल करता डॉक्टर हां हां आनीक तुमका कहें कशें दिसता डॉक्टर अशें कित्या खातीर म्हणून जाले आसतले तें कित्याय ऑके ऑके नॉट हायजिनीक अशें बी म्हणून ऑके ऑके बरें बरें डायरेक्टूच येता हांव तुमका मेळपाक डॉक्टर